हमरा क्षेत्रके सांसद तऽ भोटे घड़ी एकाध दिन दुइ दिन आबैया तेकरबाद तऽ दर्शनो नहि दैया की क्षेत्रमे की भेलै नहि भेलै आँय आओर बिधायक ओकरो वएह हाल यऽ जेकरा कारण उपरे उपर किछु काम जेना तेना किछुके दै छै एकरबाद आइ तक नहि सांसद सऽ नहि बिधायक सऽ नहि बातचीत भेलयए

जेकरा आइ तक चेहरो देखती की चेहरो देखतियै ने एकटा बात छै जैसे की अबरियो इलेक्शनमे हमरा आरके इच्छा भेलै जे अबरी हमरा आरके सांसद अयतै जेकि भेँट घाट करबै कोइ पार्टीके नहि अयलै जे जितलका सांसद यऽ ओकर गप छोड़ू कोइ सांसद नहि अयलै आब कने कने जाइये कोन क्षेत्रमे जाइये जबकि ओते दिन टाइम लागै छै क्षेत्र घुमैके लिये तब ने भोटिंग होइ छै सब जनतासे मिलै छै भोट माङ्गैके लिये ई कहियो कोनो सांसद नहि बिधायक आबै यऽ जेकरा कारण इच्छा हमरा आरके जाहिर करै छियै हमरा इसराइनपुरके सरपंच अनिता राज ओहो बढ़ियाँ सऽ काम धाम करैया ग्राम कचहरी चलबैया रुस्टर क्रँच रीता देबी भी बढ़िऑं सऽ काम चलबैया जेतना बारह वार्डके पञ्च यऽ भी बढ़िऑं से रहैया लेकिन सांसद आ बिधायकके अपेक्षा हमर गाँवके प्रतिनिधि जेतना भी यऽ सब अच्छा कामधाम करैया हमरा आरके बुझै छियै की ओहि दूर सऽ नजदीक हमरा आरके गाँवेके प्रतिनिधी अच्छा काम करैया गाँव घरमे कोनो लड़ाइयो झँझट कए लैया हौ दौग मुखियाजी आ सरपंचके बोलाए ला तुरत चैलि आबै छै ओ समस्याके निदान करै छै लेकिन सांसद जी तऽ कहियो दर्शन नहि दैया बिधायक तऽ ओहो नहि एहि सऽ जेना तेना लोक जे हइ छै राम भरोसे सड़क पुलिया किछो के बनबै छै हौ हँ तऽ बिधायक जीके फण्ड छियै हँ सांसद जीके फण्ड छियै बस एतने गप होइ छै कतौ कतौ सुनलहुॅं लेकिन लेकिन सांसद जी सामनाने अयतै तब ने कोनो बात राखबै हमरा उएह जे सांसद जीके कहबै से सबसऽ बड़का समस्या हमरा आरके स्वास्थ केन्द्र यऽ गाँव घरमे जे छै बरसात महिना साँप काटैबला जे हइ छै साँप काटि लै छै एतऽ इलाज नहि होइ छै एतऽ कोनो दबाइ नहि छै हमरा गाँवमे दुइ तीन टाके अबरी साँप कटेलै सबके रेफर कए देलक मधेपुरा मधेपुरो सऽ भेज देलक मिसान हूँ मिसान भेज देलक ओतए जे छै तब इलाज भेल आब लोग नहि एतऽ एतऽ स्वास्थकेन्द्र ई कथी ले छै लोकके भयंकर इलाज लेल जेकि प्राइभेटमे तऽ इसब चीज उपलब्ध नहि छै एहि खातिर एहिपर ने सांसद जी ध्यान दै छै ने बिधायकजी ध्यान दै छै ई हॉस्पिटलके समस्याके समाधान हुए सब बड़का लोक तऽ खाय पीयै लए कहुनाके लोक मकइके रोटी निमको मरचाइ खाए लेतै लेकिन आ जेकरा कोनो अनहोनी भए गेलै घटना तब कती तब की करतै एहि खातिर एहिपर सांसदजीके ध्यान देना चाही आओर बिधायको जीके आ अपन क्षेत्रमेही खाली ध्यान नै देना चाही इहो क्षेत्रमे ध्यान देना चाही